मैं जानवरों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मुझे सभी जानवरों से लगाव है जैसे गाय है कुत्ते है मतलब जो भी जानवर हम पालतू रखते हैं हमने एक गाय भी पाली है भैंसे भी पाली है और उनका रख रखाव भी किया है उनका ध्यान भी रखना पड़ता है उनको समय से खाना दो चराने ले जाओ फिर नहलाना पड़ता है मालिश करनी पड़ती है उनकी फिर समय से दूध वगैरह भी निकालना पड़ता है और दूसरा जानवर मैं बताना चाहूँगा कुत्ता तो कुत्ते बहुत वफ़ादार होते हैं ये इंसान से सबसे करीब माने जाते हैं और ये आप मतलब भावनात्मक आपको सपोर्ट देते हैं और ये किसी इंसान को एक बार मिल लेते है तो वो उसको दोबारा भूलते नहीं हैं चाहे वो कितने भी समय बाद उनको मिले धन्यवाद